اتر پردیش میں تعلیم کی جو صورت حال وہ ایسی ہے کہ آج کل بہت زیادہ اچھی ہے لوگوں کو بچوں کو بھی بہت زیادہ تعلیم دی جا رہی ہے آن لائن سیکسن لیے جا رہے ہیں لیپ ٹاپس وغیرہ دیے جا رہے ہیں بچوں کو اور موبائلس وغیرہ دیے جا رہے ہیں جس سے بچوں کو بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہے اتر پردیش کے اندر اور نئی نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے ایجوکیشنس دی جا رہی ہے بچوں کو اور اس سے صورت حال اتنا بدل چکا ہے کہ یہاں پر اتنی ساری اسکول کھلے ہوئے ہیں بچوں کو تعلیم کے لیے کچھ سرکاری اسکول بھی ہیں جو کہ جو بچے پیسے بھی ایفورٹ نہیں کر پاتے تو ان سرکاری اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ اتنی اچھے طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ پرائیوٹ اسکولوں میں نہیں دی جاتی اتنی اچھی جتنی اچھی اتر پردیش میں سرکاری اسکولوں میں دی جا رہی ہے اور یہاں پر موجودہ تعلیمی رجحانات اس طریقے سے ہیں یہاں پر نئی نئی ٹیکنالوجی پڑھائی جائیں روبوٹک پڑھائی ہو رہی ہے آن لائن سیکشن ہو رہے ہیں ڈاٹا سائنس وغیرہ ہو رہے ہیں اور انجینئرنگس وغیرہ دی جا رہی ہے بچوں کو نئی نئی تعلیم سے افزائش کری جا رہی ہے مطلب آگے بڑھایا جا رہا ہے اتر پردیش تعلیم کے رجحانات ہیں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ ڈاٹا سائنس وغیرہ ہو رہے ہیں آن لائن سیکشن دیے جا رہے ہیں روبوٹک طریقے سے پڑھائے جا رہے ہیں اور کمپیوٹرائز پڑھایا جا رہے ہیں تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہو رہا ہے رجحانات میں ہندوستان کے اندر اتر پردیش میں